आहो में रोज गै बस्सै च ट्रैवल करनी आं इद्धरां जिन्द्राह् कोला लेइयै उधमपुर तक में बस्स च गै जन्नी आं रोज आह्न्नी जन्नी बस्स च गै ऐं ते बड़ी शैल बस्स लग्गी दी इद्धर ड्राइवर अंकल बी बड़े शैल न कि सोआरी रोकियै गड्डी रोकियै शैल सोआरी तुआरदे न नेईं तां अजकल केईं केईं ड्राइवर इ'यां होंदे न कि गड्डी रोकदे गै नेईं हैन इ'यां थ्होड़ी थ्होड़ी चलांदे गै रौंह्दे ते इ'यां सोआरी उतरी दी होंदी ते साढ़े ड्राइवर अंकल बी बड़े शैल न बस्स आह्ले कि गड्डी शैल रोक्कियै फ्ही सोआरी तुआरदे ते फ्ही चलदे ओह् अग्गै ते अ अं कन्नै रोज डैली जन्नी में इधरां सबेरे जन्नी ते शामीं घर आह्न्नी में ते रोज गै जन्नी ते सोआरियां बी बड़ी होंदियां बस्स च कालज दे स्टूडैंट बी होंदे ते कन्नै केह् आखदे ओह् बी स्कूल स्टूडैंट बी होंदे ते कन्नै इ'यां बी सुआरी बड़ी होंदी ते कन्नै बस्स च त्री सीटां होंदियां न ते सारे बैठियै गै जंदे मैक्सीमम ते कन्नै किश खड़ोते दे बी जंदे कि जैदा सोआरी होई जंदी ते उ'नेंई खड़ोना बी पौंदा कन्नै समान रक्खने आस्तै बी बड़ी जगह होंदी बस्स च परछत्तियां बनाई दी होंदियां उत्थै बी समान रक्खदे के केईं जैदा बड्डा बड्ड किश समान होए ते ओह् बस्स दे छत्त पर चाढ़ी ओड़दे कन्नै बारियां बी शैल साफ सुथरी रक्खी दी होंदियां बस्सें आह्लें ते कन्नै बारियां बी शैल खु'ल्ली जंदियां उं'दियां केईं केईं बस्सां होंदियां जाम होई दियां होंदियां बारियां उंदियां खल्लदियां नेईं हैन न ते साढ़ी जेह्ड़ी ड्राइवर ऐ ओह् शैल ड्राइवर बस्स जेह्ड़ी बस्स साढ़ी ओह् शैल अ अ शीशे शूशे खु'ल्ली जं'दे उ'दे ते कन्नै शैल बैठियै बी जंदी लोक ते पसैंजर शैल खुश होइयै बैठदे बस्सै च कि शैल अ स्हेई सलामत असें इ ड्राइवर जेह्ड़ा ऐ ओह् असें ई अपनी जगह पर पजाई ओड़गा जित्थैं असें जाना ऐ ते में बी डेली इद्धरा जन्द्राह् दा उधमपुर तक जन्नी आं बस्स च गै ट्रैवल करनी आं रोज सबेरे जन्नी ते शामीं बापस आई जन्नी आं ते बस फिर इ'यै